नुस्तें गोरेवपाचें हें गोंयचें एक काशेलपण नुस्त्या गोरोवपा वयताना आमी जायते तरेन तयारी कोरताय लायक आमी जाड्यो तयार कोरतात गोराणें तोयार कोरता गोराट्यांक लावपा गांयदोळ्यो पीट लायतात गोराट्यांक आनी न्होंयचें न्होंयन गोरोवपाक वेगळे तोयार कोरतात आनी दोरयांत गोरोवपा वेगळे तयारी कोरता आनी न्होंयत गोरोयतना तुमी गोरा गोराटे लायन दवरतात आनी दुसरे दिसाक येतात आनी पोयतात नुस्त्या लागला काय ना तें नाजाल्यार आमी गोराटे आमच्या हातींनी दोन गोरोयता जायतो वोगोत रावतात नुस्त्या लागलां काय ना तें पोवोपाक जाडांनी घालतना आमी पावसांनी चोड जाडयो घालतात किद्याक पावसाक उदोक वाडटा आनी नुस्तें येवपाक चांसीस चोड आसतात जाडयेन नुस्तें लागलां म्हुणटरीर आमी काडपाक वेतात दोरयाक वयताना आमी बोट घेवन वेतात आनी व्होडल्यो व्होडल्यो जाळयो घालतात आमी आमी रावतात जायतो वोगोत रावतात जोपरेन नुस्तें लागना त्या परेन आमी रावतात आनी दोरयांत आमी अमकें वेळेंत वेतात सोकाणचे चारांत वेतात बोट घेवन वेतात जाड्यो घातात आनी रावतात नुस्तें लाग लाग पर्यंत